व्यवसाय तऽ हमरा आमके यऽ एगो आमके बगीचा यऽ जेकि ठण्डी जब खतम होएवला रहैए तऽ आममे मञ्जर दैए मञ्जरके भी थोड़ा देख रेख करए पड़ैए मञ्जरके बाद जे टिकला होइए तऽ आमके पटैनाइ दवाइ देनाइ टाइमली ई पर ध्यान दिअऽ पड़ैछै फिर आम फड़ै छै ई तीने तीने महिना होइ छै जून मइ जून जुलाइमे आओर आम खेनाइ तऽ सबकेँ बहुत पसन्द आबैए बहुत मीठा होइए रसीला होइए आमके हमरा व्यापारी यऽ तऽ ओ आमके जे छै जब टूटै छै तऽ टूटै छै तऽ पैकारी लए कऽ बेचै छै पैकारी बगीचामे आबए छै अपन सामान सब लए कऽ आमके तोड़ै छै तोड़िके नापिके बेचए छै ओ अपन अहाँ जहाँ जहाँ जे जे राज्यमे आमके पहुँचैनाइ होइए पहुँचाबए छै आओर ई आमके होइसँ हमरा घरमे थोड़ा सुविधा भी यऽ जेभी कष्ट होइए ओहिसँ प्रॉब्लम